تفریحی سرگرمیوں کی فہرست تو بہت طویل ہے لیکن عموماً میں اپنا فارغ وقت سب سے زیادہ کھیلنے کودنے میں صرف کرتا ہوں اس کے علاوہ عام طور سے ٹی وی دیکھنا اور فلمیں دیکھنے کا بھی شوق رکھتا ہوں گیم کرا گیم کھیلنا موبائل اپلیکیشنز اور ویڈیو گیمز کھیلنا بھی میرے لیے بہترین تفریحی مواد ہے ورزش کرنا فٹنیس کلب میں جانا جم کرنا وغیرہ بھی میرے لیے تفریح کا سامان ہی ہیں اور کئی دفعہ میں سیر کے لیے کسی دیہات وغیرہ یا آبشار وغیرہ کے پاس گھومنے بھی چلا جاتا ہوں